गामके अस्पतालमे जे छै से मतलब सुविधामे दबाइ उबाइ जे दए रहल छै ओ तऽ ठीके छै आओर जेना इमर्जेन्सी आओर गाड़ीसभके सभकिछुके सुविधा छै आ एक्स रे आओरके सुविधा होइत डॉक्टर आओर छै कोनो दबाइ आओर जे होइत छै लिख दैत छै दबाइसभ लैत छै आओर जेना ककरो कोनो इमर्जेन्सीये भए गेलै जल्दीबाजीमे तऽ जहाँ एम्बुलेंसकेँ कॉल करि सकैत छी आबि जायत अहाँकेँ हॉस्पिटल तक छोड़ि देत बढ़िआँसँ इलाज करा देत आ अगर बाहरिए मतलब लिखैके रहैत छै जेना ओतय नहि हेतै इलाज तऽ बाहरिए अहाँकेँ भेज दए सकैए डॉक्टरसभ सभ डॉक्टर ठीके छै अहाँके बढ़िएँ इलाज करैए